ہمارے گھر کے باورچی خانے میں مختلف اوزار اور سامان استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا استعمال کبھی کبھی ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے باورچی خانے کے تمام اوزار میں ایک کوکر ہے اب کوکر کی بات کریں تو کوکر مختلف اور الگ الگ قسم کے پکوان کو پکاتے ہیں ہم لوگ کوکر میں چاول بھی پکاتے ہیں اور کوکر میں گوشت بھی پکاتے ہیں دال بھی اکثر پکاتے ہیں اس طرح کوکر ایک ایسا برتن ہے جو مختلف طرح کے پکوان میں کام آتا ہے دوسرے برتن کا نام ہے پتیلی پتیلی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے کچھ چھوٹی ہوتی ہے اور کچھ بڑی ہوتی ہے اور کچھ درمیانی سائز کی ہوتی ہے اور یہ تمام پتیلیاں مختلف طرح کے پکوان کو تیار کرتی ہے ہماری مدد کرتی ہے اور اسی طرح توے کا استعمال روٹی پکانے کا کام میں آتا ہے اسی طرح چمچہ چاقو وغیرہ بہت سارے اوزار ہیں جو باورچی خانے میں استعمال ہوتے ہیں